ہم جو ہے صبح کو اٹھتے ہیں اپنے کام کاج کے لیے نکلتے ہیں اور کام کرنے کے بعد تھوڑا سا وقت نکالتے ہوئے ہم اپنے قرآنِ کریم کو پڑھتے ہیں اور اردو کی کتاب نماز کی کتاب مسائل کی کتاب یہ سب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں اور پھر اس کو پڑھنے کے بعد ہم تھوڑا سا کام گھر کا کرتے ہیں جیسا کہ بھینس کا کام ہے دودھ نکالنے کا کام ہے اور دودھ دوہنے کا کام ہے اور جو ہے پھر اس کو کرنے کے بعد ہم جو ہے اپنے کھیت میں نکل جاتے ہیں دوپہر تک کھیت میں رہتے ہیں وہاں کام کر کے اپنے گھر آتے ہیں کھانا کھاتے ہیں پھر تھوڑا سا آرام کرتے ہیں آرام کرنے کے بعد ہم پھر اٹھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد تھوڑا ٹہلتے ہیں ادھر ادھر بیٹھتے ہیں پھر اپنے کام پہ نکل جاتے ہیں شام کے وقت میں اگر کھیت پہ ٹہل کر کے اپنے گھر آ جاتے ہیں شام کا کھانا کھا کر کے آرام کرتے ہیں